हाँ हेलो

मैंने कहा सर नमस्कार नमस्ते सर बोलिए सर

खेती बाड़ी तो सही हो रही है सर उसको कुछ भाजी उजी हम वैशाली ज़िला से बोल रहे हैं सर वैशाली ज़िला से हम बोल रहे हैं तो मूली गाजर यही सब भिन्डी टमाटर बैगन यही सब लगा है सर यही सब होता है यहाँ वैशाली ज़िला में इतनी भाजी

हाँ फ़सल तो है बढ़ियाँ है सर तो सर यह फ़सल अच्छी है हाँ पानी फ़सल फ़सल खराब हो जाती है ना पानी उनी में तो खर्चा ना बहुत ज़्यादा पड़ता है ना बहुत ज़्यादा पर यहाँ भी सर पानी पटाना लगातार पड़ता है खाद खरी सब देना पड़ता है बीज उज सब डालना पड़ता है हाँ वही पानी नहीं देंगे ना पूरे में पूरे खराब हो जाएगा पूरे खराब हो जाएगा हाँ बार बार पानी नहीं पाता है देखभाल करने का बस वह किरौनी करनी पड़ती है इस्प्रे मारना पड़ता है जी

जी जी

हाँ कुछ बचेगा किसान को जी हाँ वही पैसा लगा नहीं कुछ बचा तो यही दिक्कत होने लगती है फिर फ़सल लगानी पड़ेगी फिर से खर्चा बहुत लगबे करता है फ़सल में

बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है उस सबमें फ़सल ओ के सर ओ के सर रखिए सर तो